دہلی تاریخی ایک شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اس کے جو ہے کئی حصے ہیں تو دہلی کے جو مختلف حصے ہیں ان میں مختلف زبان ہیں مختلف بولیاں ہیں مختلف کبھی کبھی مذہب بھی الگ الگ ہیں کچھ جگہوں کے اور کافی جو ہے یہاں الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں دلی کے اگر ہم بیچ والے حصے میں ایک دم آئیں تو وہاں تو زیادہ سرکاری آفسیں ہیں بنگلے ہیں سرکاری لوگ بڑے محکمے کے لوگ رہتے ہیں لیکن اگر تھوڑا نارتھ کی طرف جاتے ہیں ہم تو نارتھ کا علاقہ جو ہے بھی دہلی کا نیا نیا بسا ہے اور وہاں زیادہ لوگ آپ کے ہریانہ کے کیونکہ وہ باڈر پر پڑتا ہے تو ہریانوی زبان کا جو ہے نا بڑا وہاں پربھاؤ ہے اور وہاں وہ لوگ رہتے ہیں پھر اگر دلی کے ایسٹ میں جائے تو غازی آباد والا علاکہ ہے تو وہاں بہار اور یو پی کے لوگ جو زیادہ ہیں وہ ہیں اور اس لیے بھوجپوری زبان بھی وہاں ہیں اور بھوجپوری میتھل اور کھڑی بولی ہریانوی یہ سب ملی ہوئی زبان وہاں ہو کے ایک الگ طرح کی جو ہے نا مختلف زبان خود سے بن جاتی ہے اور دلی کے اگر آپ ادھر آئے ویسٹ طرف آئے تو پھر وہ ہریانہ سے سٹا ہوا علاقہ ہے وہاں جو ہے ہریانہ بولی کا زیادہ پربھاؤ ہے اور تہذیب بھی جو ہے نا دلی کی ہر جگہ الگ الگ ہے جو دلی کے اردو تہذیب والے لوگ ہیں جو چاندنی چوک والا علاقہ ہے جامع مسجد والا علاقہ ہے وہاں تہذیب کا بولی کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے بڑے ادب سے تہذیب سے لوگوں سے بات کی جاتی ہے جو نظام الدین کا علاقہ ہے وہاں جو درگاہ ہے وہاں کئی طرح کے جو ہے اتسو منائے جاتے ہیں آپ بسنت پنچمی پہ درگاہ میں منایا جاتا ہے پھر جو مہرولی کا علاقہ ہے وہاں کاکی کی درگاہ ہے وہاں پھولوں والی سہر جیسا جو ہے ایک فرہنگ ہے کلچر ہے وہاں وہاں سے نکلتا ہے یوگ مایا مندر میں منایا جاتا ہے پھر کاکی کے درگاہ پر منایا جاتا ہے پھر ادھر اگر آ جائے ساؤتھ دلی ہے تو یہاں زیادہ جو ہے بنگلے ہیں یہ تھوڑا امیروں کا علاقہ ہے یہاں کی تہذیب الگ ہے اور یہاں زیادہ زمانہ جو ماڈرن والا ہے یہاں پرانے تہذیب کم ہو گئے ہیں اور جو ماڈرن باتیں ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی وہ آ گیا ہے یہاں بھی کچھ جیسے مقبرے ہیں یہاں بھی چراغ دلی کی درگاہ ہے وہاں کا اپنا الگ تہذیب ہے وہاں پہ جیسے قوالی نہیں گائی جاتی وہاں پر وہ مطلب سب جگہ کے الگ الگ تہذیب ہیں اور کئی سارے مندر بھی ہیں دلی میں جیسے کہ آپ کے یہ یہاں پہ کالکا جی کا مندر ہے پھر ایک بھیرو بابا کا مندر ہے اس کے علاوہ کئی کلعے ہیں مقبرے ہیں پرانا کلعہ ہو گیا ہمایوں کا مقبرہ ہے لال قلعہ تو مشہور ہے ہی تو اس طرح سے دلی میں بولیاں اور دلی میں مقبرے مطلب آثار تاریخی کافی مختلف ہیں بولیاں ہیں ادب بھی الگ الگ ہے الگ الگ آستان کے لوگ بسے ہوئے ہیں تو اس طرح دلی اپنے آپ میں ایک جو ہے بہت ہی کدیم شہر بھی ہے اور سمے سمے پر نیا شہر بھی بنتا رہتا ہے نئی نئی چیجیں اس میں جڑتی رہتی ہیں